भारतके अन्य राज्यके अलावा बिहारके स्वास्थ्य सेवा ठीक नहि हय बहुत कमजोर हय जैसेकि कोइ चीजके भी रिपोर्टे कयली चाहे किछु कयली तऽ यहाँ पर जैसेकि अब एक महीनाके अगर टाइम लेलक तऽ दू महीनामे देलक लेकिन ओएह अगर दोसरा अथी राज्यमे करू तऽ दश दिनके अलावा पाँचे दिनमे ओ रिपोर्ट कर दैया अगर पन्द्रह दिनके टाइम लैया तऽ एके सप्ताहमे करके दैया एहि सबके लेल बिहार राज्य बहुत मतलब कि अभी तक पिछड़ले हय एहि सबमे सुधार ओतना जादे नहि होलक हँ जैसे अब स्वास्थयेके लेल हय तऽ हॉस्पिटल भी यहाँ पर बिहारमे अभी अच्छा अच्छा नहि हय बाहरे अगर यहाँ अगर नहि सम्भव होलक नहि सक्सेस होलक यहाँके डॉक्टर से तऽ फिर दोसरेके जैसे अथी दिल्ली जाउ एम्समे चाहे मुंबइ जाउ चाहे लखनउए पी जी आइमे जाउ ई सबके लेल बिहारमे अभी ओतना ठीक नहि हय

बीमारी सबके लेल स्वास्थ्यके लेल दोसर राज्यमे बिहार से जादे अच्छा व्यवस्था कयल गेलक हँ बिहारमे ओते अच्छा व्यवस्था अभी तक नहि हय लेकिन व्यवस्था होयके चाही सही